औ मोजां नोंथाङा सोरमोनलाय औ औ औ औ औ ओं दे नोंथां बुं बुंनाय मामोन

दामआथ' आथिखालआव द' रोजायानो सोलिना दं नोंथां उम गंसेआव द' रोजा मोनो लेडिसबो दं जेन्टस दङ लेडिसआ एसे दाम खम खिन्थु जेन्टसआथ' द' रोजायानो गोग्लैगोन आरो जुदि नोंथाङा बहाय सिट कफार आरि लायोब्ला बा बेफोर होदेरोब्लाथ' आरो बारायबावगोन नोंथां औ मथा मथि मोजां साइकेलबा नोंथाङा द' रोजा बाजौसोआनो नांगोनआनो आतसा नोंथांनो माब्ला माब्ला नांगोन बायदि औ दाथ' स्टकआव गैथ'आ नोंथां बेखौ अरदार होनांगोन नों आंनिफ्रायनो नोंथाङा लामारदो लायोब्ला आङो नोंथाङा अरदार होनाय बायदि आंबो अरदार हरनानै लाबोनांगोन होमब्लाथाय सप्तासेसो नेनांगोन आरो सप्तासेसो नेनो हायोब्ला नोंथां बुंनायबायदि आं अरदार हरनोसै औ औ औ दाथ' नांथारखागौ नालाय गैया जागोन नोंथां बेयो बे लांखालि नोङो रायलाय होनलायनि गेजेराव माबा मोनसे खालामनाय जागोन बेथ' आरो जाखायोआनो मुवा बेसाद फानब्लाथ' बारगिनिंआ जाखायो बा नोंथाङाबोथ' सिना जाना हिसाबै माथो बारा लानो माबा मोनसे बुजा फारानि गेजेरजों बिदिनो खमायजागोन नोंथाङा सिन्था खालामनाङा दे एसे खमायजागोन औ औ दे होमबा दे नोंथां दे